आबाद आबादानो जाहैबाय जोंनि मानसिनि गामियारि मानसिनि जोबोद गोनां बेसाद बियो जों आबाद मावनानैसो गाव गावनि जिउखौ खांनाय जायो बेनिखायनो आबादा जोंनि थाखाय गोनांथार आबाद मावनोब्ला जोंनो हा आरो दै बे मोननैआ जोबोद गोनांथार दै गैयाब्ला जोङो आबाद मावनो हाया बेनिखायनो जोङो आबाद थिलियाव जोङो दै सोनायनि सुबिदा जानांगौ दै सोनायनि सुबिदा जायोब्ला थायोब्ला होम्बा आबादफ्रा मोजां जायो आबाद मावनानै जोङो गोबां जों बिनि फिथाइखौ जों मोननो हायो मोजां आबाद मावब्ला मोजां फिथाइ मोनगोन आरो जुदि आबाद गाज्रि आबाद मावोब्ला गाज्रि फिथाइ मोनगोन दा जों गाव गावनि संसारखौ मोजाङै सोलिलांनो थाखाय जों मोजां आबाद मावनानै मोजां फिथाइ दिहुननायानो जोंनि हाबा दा बेनिखायनो जों मोजां जुदि जों आबाद मावनानै मोजां फिथाइ मोननांगौ जायोब्ला मोजां फसल मोननांगौ जायोब्ला होम्बा जों गोबां आदब बाहायनांगोन बेफोर जाहैबाय हा हुआ मोजां जानांगोन हा हुआ हासार गोनां जानांगोन दै मोननाय जानांगोन दैनि बेबस्था थानांगोन दै सोनो हानाय राहा थानांगोन जेराव माने दै गैया बे दै मोनिफोरखौ जों गोजान जायगानिफ्राय जों दंग' बान्दो थेनानै जों बे आबाद थिलियाव जों दै जगायनो राहा खालामनांगोन जुदि खाथियाव दंग' बा बेबायदि जुदि बान्दो बेबायदिनि जुदि राहा गैयाब्ला होम्बा जों आबाद मावनो थाखाय जों आजिकालि सरकारा बेबस्था होगासिनो दङ जे आबादथिलियाव दै सोनो थाखाय पाम्पिं मेचिन बायदिसिना रोखोमनि बेफोरबायदिनो आबादारि आबादारिफोरनो सहाय होगासिनो दङ जों पाम्पिं मेचिन सलायनानैबाबो एबा जों गिदिर गिदिर फुख्रि जावनानैबाबो बिनिफ्राय जों दै आबादथिलियाव दै जगायनो हायो बेबायदि दै नङाब्ला आबादा मोजां जाया बेनिखायनो नांगौसेबां जाय समाव दैनि दरखार बे समाव दै गैयाब्ला आबादा फसला मोजां जाया बेनिखायनो नांगौसेबां जों दैखौ मोननो थाखाय जों बेबायदिनो जों गोबां आदब बाहायनांगौ जायो दंग'फोरनिफ्राय बान्दो थेनानै दै लाबोनाय एबा अखा हादैखौ जों आलि थेनानै जमा दोननानै बे दैखौ जों आबादथिलियाव बाहायनाय आरो नङाब्ला जों फुख्रिफोर जावनानै फुख्रिनिफ्राय जों दै जगायनो हानाय एबा दमखल आजिखालि सरकारा अनेख माने बिदि सुबिदा होदों सरकारनिफ्राय जों बेबायदिनो जों दमखलफोरखौ जों दोनानै दमखलनिफ्राय जों दै बोखोनानै आबादथिलियाव जों दै जगायनो हानाय बेबायदि बायदि बायदि राहाजों आदबजों जोंनि आबादखौ जों मोजां गुनगोनां जों माने खालामनो हायो बेफोरबायदिबासो जोंनि आबाद मावनायनि गुना थायो आरो आबाद